हमर हमर भारतमे हेल्थ हमर भारतमे हेल्थके अथि बहुत अच्छा छै यहाँपे बहुत अच्छेसँ इलाज होवयत छै दोसरा देशसे मतलब दोसरा देशसँ भी ठीक ही ठाक होवयत छै आओर यहाँ यहाँपे सभ इसभ अच्छा होवयकऽ चाही